हॅलो मॉम्स किचन रेस्टॉरंतान फोन लागला म्हाका कितें ऑर्डर करपाक जाय आशिल्लें तुमी आतां ऑर्डर घेतात म्हाका चिकन फ्राइड राइस गोबी मंचुरियन क्रिस्पी ऑर्डर करपाक जाय डिलिव्हरी कोर्टा कडेन करपाची कितलो टायम लागतलो अर्द वर आं बरें आनी पेमँट कसो करूं कॅश या जी पे ओके जी पे करतां